हाँजी आइए आपको मैंने देखा आप कब से खड़े हैं आपको क्या सिलवाना है हाँ हाँ बिल्कुल सील देंगे आपको कौन कौन सा सूट सिलवाना है आप मुझे बता दीजिए मैं उसके हिसाब से आपको बता दूँगी उनका प्राइस क्या क्या है मैं आपको बता दूँगी आप मुझे बताएंगे आपको वैसे चाहिए कब तक सूट अरे अरे आराम से आप मुझे बता दीजिए आप कौन कौन से तरीके का सूट सिलवाना चाहते हैं हम सील देंगे आपको प्राइस भी बता देंगे फिर उसका ये पटियाला सलवार सूट का यह है की आपको साढ़े पाँच कपड़ा मीटर तो लेना ही पड़ेगा उससे कम में तो बनता नहीं है फिर वो पटियाला सलवार नहीं बन पाती है तो सुंदर नहीं लगता है तो आप लेने जाएंगे दुकानदार के पास कपड़ा तो वह आपको प्राइस देगा तीस रूपए मीटर या चालीस रूपए मीटर अगर हैवी में लेते हो तो वो पचास से अस्सी के बीच में दे देगा आपको ठीक है न और साढ़े पाँच मीटर लेकर ही आना पड़ेगा आपको पटियाला सलवार सूट का कपड़ा कपड़ा तो साढ़े चार मीटर लगेगा शरारा में और वो भी आपको अस्सी नब्बे रूपए बीस रूपए तीस रूपए मीटर के हिसाब से मिल जाएगा जैसे आपको पसंद आएगा कपड़ा उस रेट में हमारी रेट यह है कि हम आपको साढ़े चार सौ रूपए में सील सील के देंगे शरारा और पाँच सौ रूपए तो पटियाला सलवार सूट के लगेंगे ही हम उससे ज़्यादा कम नहीं कर पाएंगे ठीक है न और आप एक सूट और बताएंगे आप कौन सा सिलवाना चाहते हैं देखिए आप प्राइस की चिंता मत कीजिए हम आपको कम ही लगाएंगे पर आप बता रहे हैं आपको लहंगे का टच चाहिये गाउन में तो वह कपड़ा तो आपको बाहर से लाना पड़ेगा महंगा पड़ेगा आपको थोड़ा कपड़ा लाना तो उसकी प्राइस तो आपको थोड़ी हैवी लगेगी तो आप वह अपने हिसाब से देख लीजियेगा हमारी तो प्राइस यह है कि हम आपको वो सील के देंगे लहंगे के टच में जो गाउन वह हम आपको सील के देंगे साढ़े आस आठ सौ से नौ सौ के बीच में आप बता दीजिए आपको कितने में सिलवाना है फिर हम उसी हिसाब से आपको बता देंगे तो ऐसा करते हैं गाउन का प्राइस तो हम रखते हैं आठ सौ और शरारे वाले सूट का रखते हैं चार सौ और पटियाला सलवार सूट का रखते हैं पाँच सौ इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते यह वाज़िब प्राइस है हम इससे ज़्यादा कम नहीं करेंगे ठीक है आप ले जाइएगा अपने दस दिन बाद में सूट